हालौ ओइ नार्जारी नोंथां ओइ माबा लोक्षि बाजाराव आलायारन लाबोदों नोलै नायनो लुबैदों मोनलै चिनिमाबो नाय नुथारला नालाय बे गोदोनि फुराना फ्लिमनो बे हांमा गोमबोर अ' बे जालाख'आ बे मानि हादान गोदान नागिरलायनाया दा थां थांनि खोमा नोंथा सोलाबगोन नोंथाङा अ' होमबा नोंथाङा नायखांबाय नामा माब्लाबा गोजांनायाथ' बेनोसै गोदोथ' जोङो बे थुला गानखौनो बै दुमनि बागान बै बासबारि बागान आथिं थाबायनानै नायहैयोमोन माबा दानियासो माबा मटर साइकेल माबा साखा खबब्रै माबा माबि स्कुटि बेजोंसो नायहैयो जोंबो साइकेल बोरायखौनो लाना नायसै खोमा नोंथां

अ' मोनायाव रावबो नुवालै नोंथां जोंथ' आरो सेंग्रा मानसि नंलाना मोनायाव मोनायाव रावबो नुवालै नोंथां बै इन्दि गोदोनि इन्दि साद्रि साद्रि गैखाया होमबा जोंहा बे बागसुआव जोबनायफोर मोनायाव रावबो नुवालै नोंथां आंबो बे सुइथार बोरायखौनो एसे सुवाखैबोलै माबा एन्जर सिखा सिखा मोनामलायो बेखौनो गानलांसै खोमालै बै माबा एसे सेन सारनानै थांसै खोमा थेवबो ओरैनो बे सुइथार कट बोरायफोरखौनो गानला बायदो आरो न' खाथिफ्राव दंब्ला बे सेंग्राफोर गानखोन्दाफोर थाला बायोलै गयाथ' बे न'निफ्रायनो हानना लांनानै फाथै गांब्रैसो लानानै सिखा दाबा फिसा लानानै लंफेन सिफियाव गय थाइब्रैसो लांबानो जागोन खोमालै नोंथां माखौथ' बेखौ बायलायनाङालै जोंहाथ' आरो गय फिफां दामा दामि फाथै गायखानाय दङना जोङो ओइ जियानो जाथों आं माबा मोनसे खालामसिगोन दे बुज्राव बुज्रि बुरिनाव मैगं फान्नायखौनो लासै नांगौबा साहा लोंनानै माबार थांसै ओंखारना था ओंखारबो दे नै आं लामायाव नेगासिनो दं दे होमबा ओंखारबोदोल' दोन्दो